हाँ हलो अरे ये बताइए घुइयाँ घुइयाँ क्या हिसाब आपके वहाँ है कित्ती लेनी है अरे कितनी घुइयाँ लेनी है

अच्छा लेनी है दस दस क्विन्टल हाँ तो मिल जाएगी मिल जाएगी मिल जाएगी ये हमारे वहाँ बहुत सफेद वाली सफेद वराइटी की घुइयाँ है अच्छी घुइयाँ है एक भाप में चुरती है इसका रेट आपको दो हजार पैंतालीस रुपये लगेगा नहीं वो उसका भाव तो अट्ठारह सौ सत्तर रुपये मिल जाएगा अट्ठारह सौ सत्तर में मिल जाएगी हाँ भई आलू है हमारे वहाँ चाहे सुगर फ़्री लेना चाहें चिसोना लेना चाहें तोरई है और तुम्हारा बैंगन है आज कल तुम्हारा जो है ए मौसमी चीज आ रही है मौसमी है और अरे काफ़ी कद्दू है बहुत हैं आ हाँ हाँ आप आप रेट आपको बता दें कि इस समय देखिए देखिए अगर आलू चिसोना लेंगे उसका भाव आपको बत्तीस रुपये पड़ेगा आलू बत्तीस रुपये पड़ेगा ठीक है और बैंगन बैंगन इस समय आपको पड़ेगा सत्ताइस रुपये पचास पइसे ठीक है और आपको अगर ये लेना है कद्दू लेना है तो कद्दू आपको सोलह रुपये हरा वाला कद्दू बहुत अच्छा कद्दू है फलदार कद्दू है हरी हरा हरा कद्दू है हमारे पास ठीक है हाँ तो आप

तो ठीक है जो बताओ उतना उतना आप लिखा दीजिए और कितनी आलू लेना है कितना बैंगन लेना है और सुनिए और एक चीज बात है एक नया कटहल मेरे पास आया है जो लम्बी बतिया एक भाप में चुरता है एक भाप में चुरता है लम्बी बतिया का कटहल है बहुत अच्छा कटहल है इसमें बीजा नहीं कोल कोया कोया है वो जो आज कल मंडी में जो झोंतरा वाला बेचते ना झोंतरा जिसमें निकलता है है वो झोंतरा नहीं निकलेगा केवल कोया कोया है बढ़िया उसके अंदर बढ़िया दाना निकलेगा बढ़िया कोया वाला है पकउड़ी बनाने वाला हाँ तो जितना जी देखिए ये तो आपको इस समय दस रुपये पचास पैसे मिल जाएगा सस्ता सबसे सस्ता और सबसे अच्छा यही है वैसे आठ रुपये आठ रुपये बीस पैसे में हमारे पास और एक है लेकिन वो नहीं उससे अच्छा यही है औ बाकी जो भी आपको हरी धनिया भी है बहुत बढ़िया लच्छेदार धनिया आज कल आ रई है अगर हरी धनिया लेना चाहें तो हरी धनिया भी आपको मिल जाएगी तो आप अपना जितना हलो हाँ बताएँ अच्छा तो रुकिए एक सेकेण्ड हाँ हाँ लिखाइए आलू कितना लेना है बताइए एक कुन्टल

अच्छा नमस्ते नमस्ते